आं ना मागुर सिंगि जानो मोजां मोनो मागुर सिंगि बिदिनो सल खावै ना नास्राय बालाबाथि थुरि बामि बेफोर नानिफ्राय साबसिन जेबो ना गैया जानायाव बेफोर नाया मोजां सायनोबो मोजां जोंहा ओरैनो बिलो खाथियाव बिलो थानाय हिसाबै जों बिलोआवबो थांनानै लायनो हायो बिलोनि नाया जानोबो गोथाव दा जों मानसि मोजां मोननायानो बेनो मागुर सिंगिनि अनगायै बेखौनो बयबो जायो बांसिन माबायो बाइयो सलफोरखौबो गोथाव मोनो बारलि दं बारलिआबो गोथाव बिगुर गैयै नाया जानायाव मोजां जायो मागुर सिंगि बेफोर बुस्तुआनो गासिबो जानायनि थाखाय बा देहानि थाखायबो मोजां संनायावबो मोजां बेखौ संनानै जानांगौबा जोङो थाव सारायखौ मोजाङै गुदुं खालामनानै थावखौ मोजां नायनानै होदो नाखौ मोजाङै फ्राम फ्राम एवनानै संनानै जायो जुसफोरबो जानो हागोन बा एवनाय फ्राम फ्राम एवनानै बो जानो हायो मैगंआवबो होनानै जानो हायो अनेख रोखोमनि मैगंआव जोगोनार खुमब्रा यावबो होनानै जानो हायो मैथाजोंबो जानो हायो दा जोङो बेफोर ना मोनफ्रोमबो मैगंजोंनो जाजायो मागुर सिंगिआ बेनो जानायाव मोजां देहानि थाखायबो मोजां थै गोनां ना जानायावबो भिटामिन मोजां मोनजायो दा बेफोर नाखौनो जोङो जानो गोथाव मोनो मागुर सिंगि बेनो बयनिफ्रायबो जथेस्त हाइस ना बालाबाथिया थुरि बेफोर नायानो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां दा बेफोरखौनो जायोबा जोंहा देहायाव जेबो प्रब्लेम जाया देहा सक्ति मोजां जायो जों नाखौ बिदिनो एवनानै जायो जुस जायो मैगंआव होनानैबो जायो मोजां संनांगौ मोजां संनानै मोजां जायोबानो नोंनि देहानि थाखायबो मोजां जों बेफोर नाखौनो मागुर सिंगिखौनो मोजां मोनो आरो